عاقب بھائی میں آپ کو ایک گھنٹے سے کال کر رہا ہوں آپ کال ریسیو نہیں کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کو وائس میسج کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ میرا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ کمپنی والوں نے مانگا ہے میرا ایک گھنٹے کے اندر انٹرویو ہے اور شاید کہ وہ گھر پہ ہے تو آپ میرے گھر جائیے اور وہاں سے اگر ہو سکے تو آؤ یہاں تک لے آئیے نا ہو سکے تو آپ ایک کام کریے اس کا فوٹو لیجیے یا فوٹو کاپی نکلوا کر آپ مجھے سینڈ کر دیجیے بڑی مہربانی ہوگی ایک گھنٹے کے اندر آپ بھیج دیجیے گا شکریہ